खाजनि जी मिठाई सिङरनि जी मिठाई घीहर लोलो चौथो रसगुलो माजून पतीशो सतपुड़ो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो सीरो पटा पटाटनि जो सी सीरो जलेबी गोइणु मिठो लोलो साटा कराची हलवो